खेल लोकक बहुत नीक लागय छै खेल बहुत बहुत रङ्गके होइ छै रङ्ग बिरङ्गके खेल सब होइ छै लोक कहय छै कोनो खेल खेलय छै तऽ ओइमे सारा अपन दुख दर्द सबकिछु भुलि जाइ छै आओर बच्चा अपन मन लगा कऽ यानी खेल खेलय छै खुशीसँ यानी सब एक जुट भए कऽ खेल खेलय छै

बहुत बढ़िआँसँ खेल होइ छै सब बहुत प्लेयर सब रहय छै बहुत बढ़िआँसँ खेलाइ छै पहिने हमहुँ सब जे रहियइ इसकुलमे रहियइ तऽ ओइमे क्रिकेट नही कबड्डी खेलाइत रहियइ कबड्डीमे आबय छै साइकिल कबड्डी गुडी कबड्डी सबसँ बढ़िआँ हमरा लागैत रहए साइकिल कबड्डी जे खेलाइत रहियइ ओइमे आठ दसके जतेक बच्चा सब छै ओइमे सँ प्लेयर सब सब मिल कऽ यानी दू गुट बनबैत रहियइ एक गुट जे पहिने टॉस उस लुटाए कऽ तकरबाद खेलैत रहियइ खेलयके बाद पहिले जकर आबैत रहय ओ खेलाइत सब अपन हाथ एक दोसरके पकड़ि कऽ घुमैत रहैत रहियइ घुमि कऽ जकरा भागैत रहैत रहियइ ओहीमे सँ केओ ककरो जे पकड़ि लै तऽ ओइमे सँ कुदय तकरबाद फेर अन्दर जाइ ई खेलमे हमरा बहुत मजा आबैत रहऽ बहुत नीक लागैत रहए तकरबाद एकटा गुडी कबड्डी जे रहय खेलाइत जे रहय गुडी कबड्डी ओ गुडी कबड्डीमे गुडियो कबड्डी खेलियइ टिफिनके बाद हमसब इसकुल जइए तऽ टिफिनके बाद गुडी कबड्डी खेलनाइ स्टार्ट कऽ दियै उहो खेल बहुत बढ़िआँ खेल छै बहुत नीक लागय छै उ खेल खेलाइमे तकरबाद एकटा खेल छै पहिने खेलियइ हमसब झिलमिल तारा पहिने बच्चा रहियइ तऽ झिलमिल तारा खेल सब होइत रहय ओ खेलैत रहियइ घरेपर कहियो कहियो हमरा सबके जे गली छै नऽ ओ गलीमे बहुत यानी फैल फ्री छै ओ फैल फ्रीमे गली मे हमसब खेलाइत रहियइ ओहुमे कमो आदमी जे रहय छै ओहोमे भए जाइ छै उ खेल तकरबाद एकटा एकटा खेल छै यानी पहिने खेलाइत रहियइ हमसब कित कित कित कित के बाद बैटमिंटन बैटमिंटन खेललाके बाद ओ ठण्डा महीनामे बैटमिंटन खेलाइमे बड़ नीक लागय छै किएक कि ओ धूपो सब नहि रहय छै उ खेलयमे बहुत बढ़िआँ लागय छै